جی میں نے ایسی کتاب پڑھی ہے جو جو مجھے ہر بار رُلا دیتی ہے جب میں اپنے نبی کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ اُنہوں نے طائف میں پتھر مارے گیے اُن کو اور آپ لہولہان ہوگیے اور آپ آپ کو آپ پر رحم ایک مُنافق تھا اُس کو رحم آگیا اُس نے جو بیت بدترین دُشمن تھا اُس نے اپنے انگور اپنے باغ سے انگور توڑ کے آپ کے بچے کے ہاتھ بھجوایا کہ جائیے یہ محمد صاحب کو دے آئیے اللہ کے نبی کو اور یہی چیز مجھے بہت رُلاتی ہے جب بھی میں اِس کو سُنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو بہت آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہوئے جو مشکل مشکلوں کا سامنا کیا تو یہ چیز جب میں پڑھتا ہوں تو رونا آتا ہے مجھ کو